हमरासभ जतय आदमी इहाँ पूर्णिया जिलामऽ छियै सभसे जादा मछली रेहूकऽ पसन्द करैत छै रेहू मछली आओर बड़ा प्रिय छै आओर सामान्य लोककऽ हमरासभ देखैत छी हाट बजारमे तऽ ई देखैत छी कि सिङ्गहि मुङ्गरी अधिक दाममऽ मिलैत छै आ फिर भी कुछ लोग जादासे जादा सिङ्गहि मुङ्गरी आठ सए रुपैआ नओ सए रुपैआ मिलैत छै तऽ ओकरा जादा खाना पसन्द करैत छै इसलिए कि ओकरामे सिङ्गहि मुङ्गरी खेलासँ विटामिन भी छै ओकरामे जादासे जादा आओर डॉक्टरोसभ भी इएह कहैत छै कि सिङ्गहि मुङ्गरी खाइए उसमे चर्बीदार मछली नही है उसे खाने से ओकरा खेलासँ हमरा सभके अच्छा फायदा होइत छै आओर ओ रोगी भी जल्दीसे जल्दी ठीक भै जाइत छै